भारत में उद्ययमियों के लिए यह फलने फुलने का युग चल रहा था उसके लिए भारत सरकार ने भारत सरकार उन्हनि खे लोन ॾिनो ऐं लोन ॾई करे उनमें बि सब्सिडी ॾिनी सब्सिडी ॾई करे उन्हनि जी जाम मदद कई उन जे लाइ भारत सरकार जो शुक्रिया नंढे नंढे माण्हुनि खे मथे खणणु उन इहो चांस ॾिनो

इन लाइ उहे जल्दी मथे अची विया ॾाढा ख़ुशि थिया मां चाहींदुसि त इहा भारत सरकार इहा स्कीम चालू ई रखे हमेशह ॿी स्कीम आहे भई पंज साल ताईं लोन खणो पंज साल ताईं तव्हांखे कुझ न भरिणो आहे पंज साल खां पोइ तव्हांखे खाली हफ़्ता भरिणा आइन उहा बि सब्सिडी सां